हमारे जिले में जो दैनिक आधार पर बहुत सारे चुनैतियाँ लोगों को सामना करना पड़ता है उन मतलब लोगों से ज़्यादा महिला को सामना करना पड़ता है क्योंकि हमारे जिले में महिला पर अबहरित बहुत होता है मतलब महिला को कष्ट लोगों ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं तो मुझे लगता है यहाँ मतलब हमारे जिले में ये पदख्यप को सुधार लेनी चाहिए और मुझे सरकार से ये विनती है कि अगर वो ये पदख्य मतलब अपने ऊपर लेकर सुरक्षा नारियों की सुरक्षा करें और उनको सम्मान मिले तो अच्छा होगा नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर नारी से नारी पर ही अबहरित हो रहे है मतलब नारी को कष्ट दे रहे इसकी वजह से जोधपुर की बहुत मतलब उनकी जो कल्याण जोधपुर की जो ग्रो मतलब जो उन्नत है वो प्रभावित होकर नीचे नीचे हो रहा है नियंत्रित हो जा रहा है अगर हम कहीं जिले से पूछें कि तुम जोधपुर आकर यहाँ पढ़ाई करो ये करो से करो जो मतलब जो ज़्यादा चीज है वो लेकिन वो सब मना कर देते हैं क्योंकि उनको जोधपुर पर मतलब भरोसा नहीं क्योंकि वो वो मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा नारियों के प्रति कष्ट दिया दी जा रही है वहाँ पर मतलब टेरोरिज्म जो मतलब क्या होता है ना जो कहीं आपको गायब कर देते है मतलब आपको कहीं पर ले जाकर वहाँ पर मार देते है ऐसे ही बहुत कुछ हो होता है तो बहुत जोधपुर को और जिले में से जोधपुर को बहुत डरते है